अपना फसल कऽ पशुसँ बचाबैके लिए बाँस काटै छिऐ ओकरा आनि के घेरै छिऐ बढ़िआँसँ आ की कहै छै जानवर खाए लए छै भैंस खाए छै गाय खाए छै बकरी खाए छै सरहा खाय छै ओकरा बाँस काटि कऽ घेरै छिऐ टेम टेम पर ओकरा ओगरै लए जाए छिऐ देखैके लिए कोनो ने कोनो जानवर जाए कऽ खेबे करतै ओकरा लाठी लए कऽ बैठै छै घेरै छै ओगरै छै बढ़िआँसँ देखभाल करै छिऐ जे हमर फसल नहि कोनो जानवर केओ खाए माल भैंस बकरी सरहा आ की कहै छै बढ़िआँसँ घेर कऽ रखै छिऐ फसलके ओतए जे कोनो किछु खाए नहि सकै फसलकेँ आओर घेरै छै बाँस काटि कऽ आनि कऽ ओकरा लाठी लए कऽ रहै छै जे हमर माल बकरी सरहा नहि हमर फसल खाए